السلام علیکم جی مچھلی جی مجھے مچھلی لینا تھا مچھلی والی بول رہی ہیں کون کون سی مچھلی ہے آپ کے پاس کون کون سی مچھلی ہے جب تو بولوں گا مجھے ریہو ریہو کا کیا حساب کتاب ہے ریہو سینگی کا ہاں یہ تو ہر جگہ چار سو ہی دے رہا ہے اور یہ روپ چند کا گرے اور کون سی مچھلی ہیں یہ سر بچوا وہ کیسے کلو ہے کچھ ایسی سبجی بتاؤ تھوڑا سستا ملے اتنا پیسے نہیں ہے ہم لوگ کے پاس وہی لینا کتنا رہے جتنا ایک کلو ڈیڑھ کلو آدھی کلو جیسے پیسے کے حساب سے نا لیں گے ہاں نہیں تو سب سے اچھا مچھلی کیا کون سا ہے اس کا ریٹ صحیح لگاؤ اس کا ریٹ تھوڑا صحیح لگاؤ تب لے لیں گے آئیں گے اور یہ سینگی مچھلی ہے اچھا وہ کیسے کلو ہے وہ بھی آدھے کلو لینا تھا کیسے کلو پھر بھی بولیے تو سہی اچھا ہوم ڈلیوری ہے آپ کے پاس تو پھر کیسے ہوگا ہاں اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آ رہا ہوں السلام علیکم